जोंनि ओनसोलफोराव बेबायदि बोथोरारि फोरबोफोरखो नायनो फैनाय दावबायारिफोरनि गोबां सम दङ जोङो सेथियाव बुङोब्ला जों जानुवारि मासखौ जों मोन्नो हायो जानुवारि दानाव जोंहा गोजां बोथोराव गोबां लावखार ओंखाम जानाय नेमफोरखौ जों बे ओनसोलाव नुनो मोनो आर बेबायदि लावखार ओंखाम जानो गोबां समाव जों बे उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव भैरब कन्ड' इक' रिजर्ट बेबायदि गोबां मुं गोनां मुंदांखा जायगाफोर दङ बेफोराव जोङो दावबायारिफोरखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदि जानुवारि दानावनो जोंहा मागो जायो मागो फोरबोआ बर'नि मुंदांखा फोरबो बे मागो फरबोआव जोंहा जोंनि गोबां बाथौआरि गामिफोरा बे फोरबोखौ फालियो आरो बेबायदिनो फोरबो फालिनायाव बेलागुर जानायाव जोङो गोबां दावबायारिफोरखौबो नुनो मोनो आरो जानुवारि दानाव जोंहा गोबां ख्रिस्ट' बर' आफादफोरा बर' ख्रिष्टियान आफादफोरा बेबायदि जानुवारि दानाव गोबां बोसोरारि जुथुम्माफोरखौ खुङो जोंहा बुंनो थाङोब्ला जोंनि उदालगुरि ओनसोलनि बर' बापटिस कान्भेनशन बे कन्भेनशना थांनाय जानुवारि दानावनो जानुवारि एबा फेब्रुवारि दानाव सेजौ जि बोसोर जुथुम्मा खुङो आरो बे जुथुम्माजोंनो गोबां बेबायदि दावबायारिफोरा कबिरालि ओनसोलाव फैनानै ईश्वोरनि जि बाख्नायनाय सिबिनाय बे बाख्नायनाय सिबिनायखौ बिसोरो लानो आरो नैथियाव सि एन आई नर्टना सान्दि नादनि जि द'जिबाथि जुथुम्मा बेबो कभिरआलि ओनसोलनि खैराबारि गामियाव जादोंमोन आरो बे खैराबारि ओनसोलावबो गोबां जद दावबायारिफोरा जथुमसे जुथुम्मा जाफैनानै ईश्वोरनि बायख्खफोरखौ खोनासंदों आरो लोगोसे बे खैराबारि गामियावनो जौसे बोसोरारि जथुम्मा जादोंमोन जाय जथुम्मायाव जोंबो बाहागो लाहैदोंमोन आरो बे जथुम्मायानो जोंनि ओनसोलफोरनि दावबायारिफोरखौ ज' खालामो आरो बेफोर जुथुम्माफ्राव जोंनि बर' हादोदनि जिफोर लिडारसफोर दङ बिसोरबो जोजों नुजाफैदों आरो बैफोर गामि एबा डिन'मिनेशनफोरजों नुजानानै बिसोरो गावनि हामग्लायनाय गोजोन्नायखौ बिसोरो जासिहरदों आरो जाबाय जोंहा एप्रिल दान एप्रिल दानाव जोंहा बैसागु जायो बर'नि जि मुदांखा फोरबो बे एप्रिल दानावबो जोंनि बैसागो फोरबोआ जायो आरो बे बैसागो फोरबोआवबो गोबां बाथौवारिफोरा बे बैसागो दानाव गोबां रंजानायखौ जों नुनो मोनो बर'नि हारिमुजों गान्नाय जोमन्नाय दामनाय देन्नायफोरजों जोङो रंजानाय सिबिनायखौ जों नुनो मोनो आरो बे बैसागो दाना जेब्ला फैयो अब्ला जोंनि ओनसोलफ्राव गोबां बारहुंखा अखा बे बायदिखौ नुनो मोनो आरो जो गोबां बिफां लाइफांफोराव गोरलै बिलाइ खिलिनायफोरखौबो जों नुनो मोनो आरो बे गोरलै बिलाइ खिलिनायफोरखौ कप' बिबारफोरखौ नायनो थाखाय गोबां गोजान गोजाननि दावबायारिफोरा फैनानै बेफोरखौ नायफैयो आरो गोजोन्नायफोरखौ लाफैयो आरो जों जों फैयै फैयै जोंहा अक्ट'बर नबेम्बर दानफोराव गोबां बेबायदिनो गोबां फुजाफोर जायो दुर्गा फुजा आरो बेबायदिनो कालि फुजा आरो बेबायदिनो गोबां फोरबोफोर फैयो बेफोर फोरबोफोरावबो गोबां दावबायारिफोरा फैनानै रंजानायखौ लायो आरो गोजोन्नायखौ लायो आरो गोबां दावबायारिफोरा बे दोहोरोमारि मेलाफोराव बाहागो लानाय गावसोरनि जिफोर जिउनि नांगौफोर बेफोरखौ बिनानै लायो आरो लोगोसे फैबा जोंहा बर'डिन सम डिसेम्बर जाय डिसेम्बराव जोंनि गोबां ख्रिष्ट' सिबियारि बिथांमोनहा भुहुमनाङैनो बे नैजिबा डिसेम्बरखौ फालियो आरो बे बरडिनाव जिशु ख्रिष्ट' जोनोम जानाय जि सान बेखौ फालिनानै गोबां भुहुमाव जोंनि ख्रिष्ट' सिबियारि बिथांमोनहा ईश्वोरखौ बाख्नोनायो सिबियो

आरो बेबायदिनो बेबायदि धोरोमारि जोंहा गोबां बेबायदिनो प्रग्राम्सफोर जायो ओनसोल नाङैनो बे प्रग्रामफोरखौ फालिनाय जायो ओनसोल नाङै गामि नाङै आरो आनच'लिक नाङै बा डिस्ट्रिक्ट नाङै बेफोरबायदि फालिनाफोरखौ जोङो बाथौ दोहोरोमावबो ख्रिष्टान दोहोरोमावबो आरो गुबुन धोरोमफोरावबो जों नुनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि बे ओनसोलफ्राव आरो फैबाय थांनाय समफ्राव बेबायदिनो गोबां बेबायदि पग्रामफोर जागोन जि पग्रामफोराव जोङो गोबां दावबायारिफोरखौबो नुनो मोनो गुबुन हादरनिफ्राय गुबुन जातिफोरा गोबां बेबायदिनो फैयो जोंनि बे प्रग्रामफोरखौ नायनो आरो बर'नि जि हारि माहारिनि हारिमुफोर दिन्थिनाय बेफोर दिन्थिफुंनायफोरखौ नायनो थाखाय गोबां हारिमुनि हारिफोरनि जातिफोरनि मानसिफोरा बेबायदि फैनानै बाहागो लाफैयो आरो बेबायदि बाहागो लाफैनानैनो जोंनि बे ओनसोलफोरखौ जौगानायथिं लाबोयो